जय झूलेलाल मां हाणे ॾिआरीअ ते हिकु कुर्ती वती अरिड़हें सौ जी कुर्ती पंद्रहें सौ में ॾिनऊं कुर्ती स्नेह सन कुलवाड़ी अडाजन पाटिया तां मां वरती कुर्ती ॾिसण में सुठी लॻे पई पर थोरो मन में डाउट हुयो कलर त न वेंदो या सुसी त न वेंदी सभिनी पाती त ॾाढी तारीफ़ कई भई कुर्ती ॾाढी सुठी अथव कुर्ती मां पाती लक्ष्मी पूजा कई सभिनी खे वणी तंहिंखां पोइ थोरा ॾींहं रखी कंहिं चयो कुर्ती सुठी निकतइ मां ॿाइरो कुर्ती धोराई उअ सुठी निकिती कलर बि न वयो डाउट न हुयो कलर बि सुठी तरहां रहियो हुयो ख़राबु बि न थी हुई कुर्ती मूंखे ॾाढी पसंदि आई ॿियनि खे बि ॾाढी पसंदि आई अॻिते बि मां कुर्ती हितां ई वठंदसि कुर्ती सभिनी खे ॾाढी सुठी लॻी